سینٹرل دہلی ضلع کے اندر کچھ برسوں میں اس طرح سے تبدیلی آئی ہے کہ پہلے کے لوگ جو تھے مین دلی والے صرف انگریزوں کے زمانے سے ہی وہ لوگ ان علاقوں میں رہتے تھے باہر آبادی بہت ہی کم محدود تھی اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ آتے گئے بڑھتا گیا کاروبار طرح طرح کے کاروبار آتے گئے جیسے کپڑے کے کاروبار بڑھے مٹی کے برتنوں کے کا کاروبار بڑھے صرافوں کے کاروبار بڑھے طرح طرح کے جو لوگ آتے گئے ریسٹورنٹس ہوٹلس نئے نئے ہوٹلس کھلتے گئے اس طرح کے ان کے کاروبار بڑھتے گئے اور جب پھر ان کے پاس جب پیسے آنے لگے تو ہر طور پر معاشی طور پر اور دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے ہر اعتبار سے وہ لوگ آگے بڑھتے رہے